ضلع بلرام پور میں رہائشی اختیارات صرف شہری علاقوں میں ہے یہاں پہ چھوٹے گھر کا کرایہ لگ بھگ دو ہزار روپئے ہے جو آسانی سے مل جاتا ہے جو لوگ باہر سے کام کرنے آتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں ان کو رہ شہری علاقوں میں آسانی سے رہائشی اختیارات مل جاتے ہیں اور ان کو کرائے پہ کمرہ آسانی سے مل جایا کرتا ہے